लोकांच्या जिवनांत खेळांचो सगळ्यांत चड फायदो जर जावं शकता जाल्यार तो म्हणजे आरोग्य खेळ कसलेय आसूं इन्डोर खेळ जशे की बुध्दीबळ आसूं किंवां आउटडोर आउटडोर खेळ जशे क्रिकेट किंवां फूटबॉल आसूं बुध्दीबळांत तुमचो जो मेंधू आसा तो शार्प जावूंक शकता आनी आउटडोर खेळांत तुमचें आरोग्य तुमची बॉडी तुमची बरी तुमचो बरो व्यायाम जावपाक शकता सो लोकांचे जिवितांत पुरायपणान खूब अशे वेगळे तरेचे खेळ आसा खूब खेळ आसा जे बरे तरेन परिणाम जावपाक शकता आनी तितुंतले म्हाका दिसता क्रिकेट किंवां इन्डोर म्हणल्यार बुध्दीबळ